हेलो हँ अहाँ ने सर कहिऔ ने बोलू ने हेलो हँ अहाँकेँ गाममे की पाबनि सभ होइए हेलो बोलू ने अहाँके गाममे की सभ होइए पाबनि

हँ आओर कोन पाबनि सभ होइए

हँ हेलो बोलू ने हँ आओर कोन पाबनि सभ होइए हूँ जितिए पाबनि अहाँके ओतऽ नहि होइए कैसे होइए हँ हेलो बाजू ने की सभ आरो पाबनि होइए हेलो हँ अहाँ कथि सभ करैत छी हम तऽ पुछैत छी अहीँ से ने की पाबनि हँ हेलो बोलू

आरो कोनो पाबनि होइए हँ बोलू ने हेलो

आओरो कोनो पाबनि होइए कोन सन